यौ जतऽ लोक रहतै ओतै ने भीड़ हेतै आ हमसभ जखन जे क्षेत्रमे रहै छियै तऽ पानि छै जमीन सरस छै लोककेँ घनत्व बेसी छै तऽ लोक रहतै एहि घनत्वमे अहाँ सभ जगह कनिए कनिए अस्पताल दुरी दुरी दूर दूर पर नहि देबै तऽ ई व्यवस्थाक भीड़ रहतै भीड़सँ बचबाक लेल खाली एक जगह पर सुविधा नहि एकरा पार्ट वाइज सुविधामे बाँटऽ पड़त आ सभ जगह नीक सुविधा दिअ पड़त आ एके रङ्ग सुविधा दिअ पड़त नहि तऽ नीक सुविधा लग फेर भीड़ भऽ जेतै तऽ सभठाम जखन एक रङ्ग सुविधा देबै आ पार्ट कम कम दुरी पर देबै तऽ हम उम्मीद करै छी जे भीड़ घटतै आ दक्ष डॉक्टर नर्स ई सभ देबै आ समय सिमा बढ़ेलासँ की भीड़ घटतै ओहिसँ भीड़ नहि घटै छै ओहिसँ लोककेँ समय बर्बाद होइ छै जगह बेसी होना चाही और व्यवस्था बेसी ठाम होना चाही सन्दर्भ कम लोककेँ होना चाही तखने ई भीड़ घटतै